महाराष्ट्र राज्य में माण्हू ॾाढा सारा माध्यम खां मिलंदा आहिनि जीअं त जिम ख़ानो बाग़ीचा जा जॉगिंग जॉगिंग पार्क ऐं खेल कूद जा मैदान हिते सभु माण्हू मिली पंहिंजी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं हितां जे कमु अचण वारे त्योहारनि जी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि की छा करिणो आहे जीअं त दशहरा में छा करिणो आहे गणेश उत्सव जेको कि सॼो ॾाढो वॾो उत्सव मञियो वेंदो आहे महाराष्ट्र में हुन जी तयारियूं कंदा आहिनि पाण में गॾिजंदा आहिनि ऐं पाण में गॾिजंदा आहिनि खेल खेॾंदा इन ऐं पाटियूं बि कंदा आहिनि